اردو بہت پیاری زبان ہے اردو میں شاعری غزلیں بہت کچھ لکھی جاتی ہے جیسے کہ اسکول میں دیکھنے کو دیکھنے دیکھنے کے لیے ملتا ہے اردو شعر لوگ بھی پڑھاتے ہیں اور بہت سارے کم لوگ اردو لکھنا بولنا پسند کرتے ہیں اور وہ بہت کم لوگ اسے پسند بھی کرتے اور بہت زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں جیسے کہ اردو میں ہم لوگ ہم لوگ زیادہ تر اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کرنا بھی چاہتے ہیں بہت ساری اردو میں شاعری غزل یہ سب لکھتے ہیں اور بہت ساری آتی ہیں انٹرنیٹ اور پہ اردو دیکھ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے ہم لوگ ہمیں اردو میں جیسے کہ غزل پڑھنا بہت پسند ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاعری بھی پڑھنا بہت پسند ہے اور لکھنا بھی پسند ہے اکثر ہم لوگ کلاس میں اسکول میں جا کے سیکھتے ہیں اردو پڑھنا اور اکثر کوچنگ بھی کرتے ہیں اردو کے لیے تاکہ ہم لوگ اچھے سے بول پائے اور پڑھ پائے لیکن آج کے دور پہ یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اردو لکھنا بولنا بہت کم ہوتے جا رہا ہے آج کل اتنا کوئی اردو استعمال نہیں کرتا ہے جیسے کہ جیسے کہ اسکول میں جیسے کہ اسکول میں مسلم بچہ لوگ بہت کم ہی اردو کی جگہ پہ سنسکرت لے لی ہے اور سنسکرت ہی لکھنا بولنا پسند کرتے ہیں مسلم بچہ اکثر دیکھیں کہ بورڈ کے ایگزام تک وہاں بھی جو ہے نا وہ لوگ اردو ہی لے لیے ای سوری سنسکرت لے لیے اردو بولنا چھوڑ دیے ہیں اردو لکھنا چھوڑ دیے ہیں سب کچھ اردو میں مطلب کہ اردو سے اسے کوئی مطلب بھی نہیں ہے